अगर गल्ल करचै रुट्टी बनाने दी तां रुट्टी बनाने दा मिगी बड़ा शौक ऐ रुट्टी बनानी आं अपने घर जेह्की में ते रुट्टी बनानी आं ते मेरी मम्मी बी बनांदे न ते पैह्लें निक्के होंदे अंऊ उंदी मदद करदी ही ते हून जेह्की ऐ तां अंऊ आपूं बनांदी सारी रुट्टी ते रुट्टी बनाने बिच रुट्टी जेह्का बनांदा उसदा अपने हत्थें दी बनी दी रुट्टी दा अपना सोआद होंदा इक्क जेह्के बाहरा कुद्देआ खन्ने आं ओह्दे ते घरै दी रुट्टियै च बड़ा फर्क होंदा पर जेह्ड़ा अज्जकल दे लोक जादै बाहर लेकिन बाहरलियां रुट्टियां न ओह् खाई ओड़दे पर घर दी गल्ल करां ते किश सीक्रेट बी ऐ ते इसलदा किश शकारै दा किश निं ऐ मतलब भी बी एह् मतलब जीरा होइया जीरा मतलब कुट्टियै पाना जीरा सब्जी जेल्लै गली जंदी सब्जी बनी दी ते सब्जियै च कुट्टियै पाओ जीरा कुट्टियै मां चने दी दाल बिच जीरा इन्ना शैल होंदा जेकर तुस जीरे गी केह् आखदे कुट्टियै जीरा बिंद हारा सुट्टो इन्नी शैल ओह्दी खुशबू होंदी इन्ना जीरा जेह्का ओह् बड़ा अच्छा जेह्का सब्जियै च बड़ा अच्छा जेह्का भी सब्जियै सोआद बनदा ते ते किश इं'या बी करदे की घ्यो होंदा देसी घ्यो होंदा जेह्का उसी बाद बिच बी तड़का सु'ट्टना जेह्का ते उसी गर्म करना ते गर्म करने दे बाद उसी घ्यो गी जेह्का ते भांडे जेह्की होंदी दाल मां चने दी दाल बनी दी होंदी मां चने दी दाल च जां मरचां सुट्टियै जां किश जीरा सुट्टियै ते इं'या करियै ते उसी दाली बिच परतना ते उप्परा पानी पाइयै खट्टी ओड़ना ते इस स्हाबै दा इं'या तड़का लांदे ते जेह्का देसी घ्यो दा तड़का मां चने दी दालीं गी लगदा होग ते उसदी भी गल्ल गै बक्खरी होंदी उसदा भी सोआद इन्ना बनदा की उस चीजै दा ते उस स्हाबै दा दिक्खियै ओह् बड़े शैल होंदा अगर तुस कोई होर इंया सब्जी बनादे ते इं'या मिट्ठी मिट्ठी सब्जी ऐ तुस नुहाड़े परा नींबू पाई सकदे ओ नुहाड़े परा जेह्ड़ा सोआद ऐ ओह् होर बी बधी जंदा होर इं'या ते रुट्टियां बनाने दा अपना मज़ा होंदा गर जाइयै रुट्टी बनदी घर जाइयै सोआद गै किश बक्खरा होंदा